हां मां गुज़रे टीहनि सालनि खां योगा कंदो आहियां हुन मां इहो फ़ाइदो आहे जेको असीं योगा क्लासिस में वेई करे सभिनी खे मिली करे जेको करण में फ़ाइदो लॻे थो सो उहो अकेलो वेई करण में नथो करे सघे